नेईं में इंया कोई नमीं ते निं बनाई दी ऐ बाऽ मेरी दादी हियां ओह् बड़ियां बनांदियां हियां ते इंया आम चूर दी चटनी होई अनारदाने दी चटनी होई स्क्रैच कन्नै केह् होना जियां दाल पेदी होऐ ते चौल दाल चौल पेदे होन ते उसी घिओ कन्नै चड़कना ते घिओ कन्नै दाल पाई ओड़नी ते कन्नै कोई चटनी होऐ ते ओह्बी पाई ओड़ी ओह्बी बड़ी सोआद होंदी कन्नै अज्ज गै बनाए हे ओह् चौल इंया ते चौल खाने दा मन निहां केह् कीता घ्यो कीता गर्म बिच जीरा पाया बिच कढ़ी पत्ता पाया बिच सरेआं पाई लून मर्च पाया उप्पर चौल पाई ओड़े उनें ई तड़केआ कन्नै उप्पर केह् हा कोई अद्धी कौल्ली हारा देहीं पाई ओड़ेआ ओह् बड़ा सोआद बड़ा सोआद बनेआ ओह् एह् नेहीं चीज़ां तुस सिंपल सिंपल चीज़ां तुस मिक्स करी करी बनांदे र'वो ते ओह् सोआद गै बधी आ न एह् किश निं ऐ कि भारत दी रुट्टी दा तुस जो मर्ज़ी बनाओ ओह् शैल गै बनदा